हाँ मेरा एक जो व्यक्तिगत लक्ष्य है जो मेरी आकांक्षाएँ हैं वो काफ़ी हैं मैं उस को प्राप्त करना चाहता हूँ और जो उस के लिए मैं अब अच्छे से काम भी कर रहा हूँ और जो अपना लक्ष्य है उस को प्राप्त करने के लिए मैं बहुत ही प्रेरित हूँ उस को बहुत ही अच्छे लगन के साथ काम करता हूँ क्योंकि जो मेरा एक ही लक्ष्य है एक सरकारी जॉब है सरकारी नौकरी है उस को पाना क्योंकि यही मेरे माता पीता का भी उद्देश्य है तो इस वजह से उन की भी यही जिज्ञासा है तो में ये जो जो जिज्ञासा है उन को पूरा करना चाहता हूँ जो मेरा सपना है उस को पूरा करना चाहता हूँ इस लिए जो मैं इस की जो पढ़ाई है वो मैं अपने लगन के साथ पूरी मेहनत के साथ करता हूँ और जो अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर शहर में जा कर भी पढ़ाई करता हूँ कोचिंग भी लेता हूँ क्लास भी लेता हूँ तो इस वजह से मैं इस पर काफ़ी ध्यान दे रहा हूँ और ध्यान देता भी हूँ तो अच्छे से पढ़ाई भी करता हूँ और एग्जाम हैं उन में भी उन को भी करता हूँ तो इस वजह से जो मेरा लक्ष्य है उस को मैं बहुत ही अच्छे तरीक़े से उस को कर रहा हूँ और उस के लिए बराबर मेहनत कर रहा हूँ जिस वजह से मेरा लक्ष्य है वो मुझे मिल सके